गोदो जोङो दावस्रि फिसियोमोन दावस्रिनो बिदिनो गुमा नागेर नागेर बिदिनो दावस्रिनो दौवो बिदिनो ओंखाम दौवो बिदिनो रायलायनाय नख'रनि रायलायनायफोरखौ बिदिनो फोरोङो रायलायनो रोङोमोन बिदिनो नाम गाबज्रिबा नामबो गाबज्रियो नों जेखौ होनो बेखौ होनोमोन दावस्रिया दाथ' नुनोनो मोनला गोदो मैना बाथ' फिसियोमोन दा बाथ'बो मैनाबो नुला दा दावस्रिखौ खुनुरुखुम फिसियो बाथ'जों माबा मैनाजोंखौ दा नुनो मोनला आरो गोदो आरो सिगुनफोरा बिदिनो सैमा गोथै फालो फालो फैनानै जाफैयोमोन खेबखा खेबखा दा सिगुनफोरखौबो नुला गोदो जोंनि दिनाव नुयोमोन सिगुनफोरखौ बिदिनो सैमा गोथै मानसि गोथै खेबखा खेबखा जाफैयोमोन सिगुनफ्राबो दा सिगुन होननायखौनो नुला जोङो गोदो नुयोमोन बबावहाय थांजोबखो नुला